میں نے کبھی میراتھن دوڑ میں حصہ تو نہیں لیا ہے کیونکہ یہ دوڑ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی ہے ہاں میں ایک ایسے اسکول میں پڑھتا تھا جہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ورزش اور صحت پر بھی پورا دھیان دیا جاتا ہے ورزش انسان کے لیے بہت اہم عمل ہے ورزش سے صحت اچھی رہتی ہے اور اس ورزش میں دوڑنا شامل ہے یوں تو ہم جو کھیل کھیلتے ہیں اس میں دوڑ بھی شامل ہے اور ہم ہر روز صبح بہت دور تک دوڑتے ہیں روزانہ ہم کئی کلو میٹر تک دوڑتے ہیں لیکن اس دوڑ کے علاوہ ہم کبھی کبھی دوڑ کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے اسکول کی طرف سے یہ دوڑ کا مقابلہ کرایا جاتا ہے اور اس میں جو فشٹ آتا ہے اس کو اسکول کی طرف سے اور پرنسپل کی طرف سے بہت انعام دیا جاتا ہے ایسا ہی ایک دوڑ کا مقابلہ ہوا تھا اس میں بہت سارے بچوں نے حصہ لیا تھا میں بھی اس میں شریک تھا

اس دوڑ کے مقابلے میں تقریباً پندرہ بچوں نے حصہ لیا تھا اور بہت ہی زیادہ بھیڑ تھی اس کو دیکھنے کے لیے اور جب مقابلہ شروع ہوا تو بہت زیادہ شور تھا ہر طرف بھاگو بھاگو کا شور تھا میرے دوست مجھے ہمت دلا رہے تھے وہ چلا رہے تھے اور میں دوڑ رہا تھا اس دوڑ کے مقابلے کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا ہوں ایسے مقابلے مجھے بہت پسند ہیں اس میں مجھے کسی گروپ کے ساتھ دوڑنا پڑتا ہے گروپ کے ساتھ دوڑنے میں الگ ہی مزہ ہے یہ بہت اچھا تجربہ تھا